सबसे बहुत बढ़िआँ हमको सबसे बढ़िआँ सुग्गा लागै हिकै लेकिन सुग्गाके बोली भी खूब बढ़िआँ लागै हिकै एगो अइसन चिड़ै हिकै मैना ओकर जेकि हम एगो मैना हिकै ओकर मतलब अथी नहि बढ़िआँ लागै छै देखैमे ओकर बोली मतलब बहुत बढ़िआँ लागै छै वएह सबसे खतरनाक चिड़ै हिकै दुर्घटना चाहेकि एगो चिड़ै अइसन छै ओकर नाम हिकै टिटही ओकर नाम छै टिटही ओ जब भी सुतै छै अइ कहीँपर भी खेत पथार या जहाँ भी सुतै हिकै ओ मतलब दुइ टाँग उपर करिके सुतै छिकै ताकि मतलब उपरसे ने उपरसे अगर पहाड़ गिरतै आसमानपरसे गिरतै तऽ हम पाएरसे मतलब छै कि रोकि सकै छिए जइसे ओ सुतै छै कहीँपरमे मतलब एगो अइसनपर अथी हइ मतलब सुतै छै टाँग खड़ा करिके ओकर ताकि पहाड़ उपरसे निचे गिरतै तऽ हम मतलब गोड़से रोकि सकै छिए आओर एगो एगो मतलब सुग्गाके बोली बढ़िआँ लागै हिकै एगो होलै मतलब कि मैना मैनाके मतलब बोली बढ़िआँ लागे छै एगो होलै जइसेकि कोयल कोयलके बोली बढ़िआँ लागै हिकै महाखाइ एगोके नाम हिकै महा महाखाइ ओकरो बोली बढ़िआँ लागै हिकै बहुत सुन्दर लागै हिकै बोलैमे सुनैमे ई बोली बढ़िआँ लागै हिकै एकर बाद चिड़ै चुनमुनी सबसे खतरनाक